آج کے دور میں مصروفیت والی زندگی ہے سینٹرل دہلی جو کہ ایک گنجان آبادی والے علاقے ہیں یہاں پر لوگ اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے مصروف رہتے ہیں اسی کے رہتے عمر رسیدہ لوگ گھر میں رہ کر بھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار پاتے ان کو بہت سے چیلنجز درپیش آتے ہیں جیسے اکیلاپن محسوس ہونا کچھ بیماریاں ان کو جھنجھوڑتی ہیں جیسے گھٹنوں کا درد جوڑوں کا درد وغیرہ وغیرہ اسی کے چلتے سیانٹرل ضلعے دہلی میں عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کچھ مواقع بھی فراہم کئے گئے ہیں جیسے ان کے لیے فری تھیریپی سینٹر کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے اور کچھ لائبریریاں جہاں وہ ریڈنگ کر سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ ایسے پارک وغیرہ بھی میوزیم بھی ہیں جہاں وہ اپنا دل بہلا سکتے ہیں اور ایک اپنے سائیکلاجیکل پریشر کو کم کر سکتے ہیں نفسیاتی دباؤ سے باہر آ سکتے ہیں اور صحت والی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں